हाँ इस्कूल में मेरा अक्सर पसंदीदा विषय हिन्दी रहा है क्योंकि हिन्दी में कहानियाँ पढ़ने में मुझे काफ़ी मजा आता है और हिन्दी की बुक कोई भी हो ग्रंथ हो या कोई भी महाभारत कथा हो भागवत गीता हो कुछ भी हो पौराणिक इतिहास हो मुझे हिन्दी पढ़ने में काफ़ी मजा आता है मेरा हिन्दी पसंदीदा विषय रहा है